क्रिकेट मैच भारत के लोकप्रिय टूर्नामेंट छियै और ओहिठाम हमहुँ बचपनमे खेलाइत छलहुँ हमरा बड नीक लागल खेलाइमे आओर बड़का बड़का पिलयर सब भेलाह जेना सचिन तेंदुलकर भेलाह सुनील गावस्कर भेलाह आओर धोनी भेल ई सब खेलाड़ी सब के हम बहुत नीक जकाॅं पसन्द करै छलयनि आओर लोकप्रिय खेल छल भारत के आओर हमरा नीक लगैया ओ खेल बहुत सुन्दर आओर हम ओ खेल के इच्छुक छी और देखै चाहै छी आ खेलबोके इच्छुक एखनियो छी हम खेलाइ छी बुझलियै आओर हमरा नीक लगैया खेल क्रिकेट आओर संग संग जॅं कतौ देश विदेशमे या कतौ मैच होइ छै इसकुल काॅलेज पर तऽ हम देखै लय जरुर सॅं जरुर आबै छी आओर देखै छी खेलके आनंद सेहो उठबै छी आओर हमरा ओ खेल नीक लगैया और जहाँ तक जे छै जेना कि टी वी पर सेहो देखै छी आओर जतय कतौ मैच होइत छै ओतय हम जाइ छी दूर दूर तक देखै लय जाइ छी क्रिकेट मैच हमरा नीक लगैया आओर बहुत सुन्दर